हीअ दुनिया सत टका पाणीअ जी ठहियलु आहे पंहिंजो शरीरु बि पाणीअ जो ठहियलु आहे पंहिंजे शरीर में सत टका पाणीअ जो हिसो आहे पाण खे पाणी ज़रूरु सॼे ॾींहं में चङी दफ़ा पवंदी आहे छाकाणि त पाणीअ बग़ैर जीवन सक्चेद कोन्हे पाणी पाण खे खाइण लाइ माना भाॼी बकाल धोइण लाइ फ्रूट धोइण लाइ साफ़ु सफ़ाई करण लाइ पंहिंजी अ पौधा करण लाइ ऐं पौधनि खे पाणी ॾियण लाइ बग़ैर हिन सभिनि वस्तुनि खे माना हलण लाइ पाणी इलाही ज़रूरु पवंदी आहे